क्या मेरी बात पेटी वेडिंग प्लानर से बात हो रही है आप उनके ऑनर बात कर रहे हो सर मुझे आपको ये बतानी थी कि अभी मेरी शादी फिक्स हुई है तो मार्च में अगले महीने में बीस तारीख को मेरी शादी है तो मुझे उसके लिए वैडिंग प्लान करनी थी नाइट की रहेगी सर नाइट में ही शादी होती है तो मुझे आपसे यह पूछना है कि जो में शादी करना है तो इसमें मैं कौन सा हॉल ले सकती हूँ कौन हॉल में ही सारे कार्यक्रम हो सकते या फिर हम घर पर भी कुछ कार्यक्रम कर सकते हे और हॉल में कितना क्या चार्ज लगेगा खाने की सारी सुविधा रहेगी कि नहीं रहेगी नहीं वो बात तो सही आप सही कहे रहे हो हॉल वाले अपना रेंट तो लेंगे घर में रेंट नहीं लगता है लेकिन शादी भी एक बार होती है तो मुझे अच्छे से ही करना है हाँ पर तो आप मुझे बता दीजिए कि हॉल का कितना क्या रेंट लगेगा खाना पीना सब उसमें ऐड रहेगा हाँ नहीं नहीं नहीं मुझे पूरा है न मतलब पूरा कंप्लीट चाहिए क्या है न मेरे घर वाले इतने घर में इतने मेम्बर नहीं है पापा मम्मी और मैं ही हूँ तो मुझे न मैं तो ब्राइड बन के रहूँगी अब दुल्हन तो दुल्हन तो आपको पता है कोई काम नहीं कर पाती अब मम्मी पापा ही कितना क्या काम करे वो गेस्ट को अटेन्ड करेंगे तो मैं ऐसा वेडिंग प्लानर चाहती हूँ या फिर आप मुझे उसका पूरा न लेआउट बता दीजिएगा कि हम ये हॉल करेगे इसमें इत्ता सामान लगेगा इसमें इतना खर्चा आएगा इसमें खाने में हम ये देंगे आप मुझे उसकी सारी डिटेल्स बना कर आप मुझे भिजवा दीजिएगा मैं देख लूँगी एक बार

यस सर नाइट की है बीस मार्च को रात में रहेगी तो ये रात का तो वो अभी पंडित जी वो बता देंगे मुहूर्त कौन सा क्या है लेकिन अपने को तो पूरा मतलब दिन भर लग जाता है डेकोरेट करने में और नाइट पूरी रात लग जाएगी और केवल इतना ही नहीं मुझे न बस यह शादी की प्लान नहीं करना है मुझे ये बताना था आपको कि ये जो दुल्हन के आजकल की एंट्री होती हैं न युनीक वाली मतलब बहुत जिसमें दुल्हन आ रही हो बीच में आजू बाजू वो जो होता है ना फ़ायर लाइट बलून वलून मुझे ऐसी एंट्री चाहिए ब्राइडल एंट्री चाहिए अभी बता दीजिए कितना क्या हो सकता है तो मैं बाद में है न उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लूँगी कितना हो जाएगा सब आप ही का रहेगा सब आपका बस हमारे गेस्ट और हम रहेंगे सर सब आप देख लीजिए हम नहीं दे पाएंगे बस आप हमें बता देना पूरे बिल्स वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छा डेढ़ से दो लाख ये केवल शादी की रात का है या फिर बाकी के कार्यक्रम का भी है अच्छा अच्छा ठीक है ना सर आप मुझे है ना इसकी और भी पूरी कंप्लीट डीटेल बना कर न आप साम को मेरे घर पे आ जाइए अपन वहाँ पर देख लेते मैं मम्मी पापा को भी बता दूँगी कैसा क्या होता है समझ लेंगे फिर एडवांस वगैरह भी दे देंगे ठीक है मैं आपको एड्रेस वाट्सअप कर देती हूँ ठीक ओके